मैंने पिछले दस दिन पहले एक फ़ोन लिया है रियलमी फाइव एस जब मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मुझे बहुत दिक्कतें आ रहीं थी जैसे कि मैं किसी से संपर्क में नहीं आ पा रई थी मैं किसी से संपर्क ही नहीं कर पा रही थी पर जब से मैने फ़ोन लिया तो मुझे ये बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ बहुत ईज़ी हुआ मेरे काम में सारे ईज़ी हुए क्योंकि अब मुझे जब भी किसी को संपर्क करना होता है बस मैं फ़ोन उठाती हूँ कॉल करती हूँ और मैं ईज़िली उसके संपर्क में आ जाती हूँ पहले ऐसा होता था कि जैसे मुझे अपने ऑफिस वर्क से या फिर मुझे अपने कोई भी काम से बाहर किसी से कहीं जाना पड़ता था किसी से बात करनी पड़ती थी तो मुझे जा के ही बात करनी पड़ती थी लेकिन अब फ़ोन जब से मैंने लिया है तब से बस मैं कॉल करती हूँ और मैं उन से ईज़िली संपर्क में आ सकती हूँ उसके बाद मैंने जो दूसरे फ़ायदे देखे हैं फ़ोन के वो यह हैं कि हमें पहले जब भी जाती थी तो मुझे एक वो रहता था दिमाग़ में कि मैं पैसे रखे नहीं रखे पैसे रखे कि नहीं रखे बट अब मेरे को ये फ़ायदा है कि मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता और ये एक्सट्रा चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती है और मैं बहुत ही आसानी से फ़ोन पर पेटीएम को यूज़ कर सकती हूँ इस से और अपने फ़ोन से ही पेमेंट कर सकती हूँ उसके बाद मैं बाहर अपने घरवालों से दूर रह के जॉब कर रही हूँ जिस से कि मैं जब फ़ोन नहीं था तो मैं उनके उनको देख नहीं पाती थी उनकी इतनी याद आती थी पर जब मैंने फ़ोन ले लिया और मैं उन से वीडियो कॉल करती हूँ मैं उनको देख पाती हूँ मुझे इतना अच्छा लकता है कि मैं उनके संपर्क में आ पा रही हूँ और मैं उन से बात कर पा री हूँ इस लिए मेरे मैंने जब से फ़ोन लिया है ख़ुद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए फ़ोन बहुत उपयोगी लग रा है